योग करयसँ पहिले हम तनी बहुत बीमार रहल रहियै रऽ अब तऽ योग जहियासँ शुरू कयलियै हन तऽ हम्मे तऽ योग बहुत दिनसँ शुरू कयलियै हन बहुत दिन पहिलेसँ कए रहलियै हन आब तऽ हमर बहुत बुझबय छै की हम बहुत स्वस्थ हो गेलियै हँ शरीर एकदम अथी होइ गेलय लचीला हो गेलै हँ स्वस्थ रहय छियै अब जादे देर स्वस्थ रहय छियै बहुत कम बीमार आओर बीमारो बहुत कम पड़लहुँ आओर शारीरिक अपन जे शरीर बहुत मजगूत हो गेलय जहियासँ योग उग शुरू कयलियै योग कयलासँ हमरा बुझयलै कि हम बहुत मतलब बहुत फाइदेमन्द रहऽ लगलइ जहियासँ हम योग करनाइ शुरू कयलियै हँ योग कयला करयसँ पहिले तऽ हमरा मतलब बैठय उठयमे रहियै तऽ इएह लगलइ तऽ बैठय उठय रहियै तऽ ओकरोमे तनी गोर उर दर्द करय लेकिन जहियासँ योग हम शुरू कयलियै तहियासँ जल्दी हम थकबो नहि करय छियै बहुत देर तक आरामसँ कुछ भी काम उम करयके रहय छै तऽ आरामसँ करय छियै कोइ दिक्कत नहि होइ छै गोर उर जल्दी दू महिना पहिले तऽ कुछो थोड़ा मोड़ा काम करि लियै रहए एकाध घण्टा बैसि एकाध घण्टोसँ काम किछु कयलियै हन बहुत दर्द करय लगय रहय तऽ बहुत दर्द करय लगय रहय आब तऽ लगय छै की एगदम फिट हो गेलियै हन शरीरो देखयमे खूब अच्छा हो गेलय हन ने आओर गोर उर हाथो दर्द नहि करय रहय आरामसँ काम उम कुछ करयके रहि जाइ छै तऽ आरामसँ करि सकय छियै आरामसँ बहुत दूर तक चलियो लै छियै जहियासँ योग हम शुरू कयलियैहन आोर स्वास्थ एगदम बहुत अच्छा लगय छै सुबह उबहमे जैसेकी योग उग करि लिया स्वास्थ एगदम शरीरक आओर साँसो लैमे पहिले कनी मनी दिक्कत होइ रहए आब तऽ एगदम एगदम बहुत अच्छा होइ गेलय हँ स्वास्थ सम्बन्धित सब बीमारी उमारी जोग कयलासँ बहुत फायदा होलय हमरा